मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र पर्यावरण में समाज में सरकार किसानों को बहुत ज़्यादा सुविधाएँ दे रही है जैसे बीज दे रही है बिजली दे रही है किसानों को बिजली मुफ्त दी जा रही है पानी ज़रूरत से ज़्यादा दिया जा रहा है नहरों द्वारा दिया जा रहा है तालाबों वाला दिया जा रहा है मतलब हर तरफ से उनको सुविधा दी जा रही है जैसे किसानों के लिए लोन दिया है खेती करने के लिए उनको ताकि किसान अपनी खेती अच्छी तरह कर सके भीजवाड़ा अच्छी तरह ले सके पूरा पूरा और बिजली तो बिजली दे ही रहे हैं अभी किसानों को कुछ हद तक लोन भी माफ किया गया है बिजली की बिल माफ किए गए हैं पानी के बिल माफ किए गए हैं और भरपूर खेती हो रही है और जब खेती हो जाती है तो सरकार उनको ज़्यादा भाव पर उनकी फसल लेती है और गोडाउनों में रखती है और बाज़ार के भाव से फ़िर उनको सेल करती है और समय समय पर उनको पैसा जो मतलब सरकार अनाज लाती है उसके बदले में उनको अच्छी बचत करवाती है सरकार और उसको अच्छे से उनको पैसा दे पाते हैं यही सरकार कृषि नैतिकता में सुधार करती है